ई तऽ अहाँके जे छै से लक्ष्य पर निर्भर करै अछि जे अहाँकेॅं की पसन्द अछि हमहुँ जे छै से बी एससी के जे छै से स्टूडेंट छलहुँ हमहुँ जे छै से एहि साल जे छै से बी एससी जे छै से पास केलहुँ हँ आओर फ़िलहाल हमहुँ जे छै से बेरोजगारे छी आओर आओर आगू जे की कयल जै हमहुँ ओहि विषयसे सोचमे छी आओर आओर किएकि अखन जे छै से कॉम्पिटिशनके जे छै से दौड़ बहुत जादा बढ़ि गेल छै जेकी कारण जे छै से बेरोजगारी जे छै से आओर जादा बढ़ि गेल छै तऽ एहिमे जे छै से मैटरमे जे छै से जरूरी छै बुझनाइ

बेरोजगारी किएकि तऽ बढ़ैते जा रहल छै आओर एकर दुनू एके तरफके सरकारेके एहिमे कोनो दोष नहि दऽ सकै छियै एहिमे दुनू तरफके दोष छै किछु जनताके सेहो दोष छै आओर सरकारके सेहो दोष छै एहिमे बहुत हद तक जनताके ई दोष छै की एहिमे जे छै से जे शिक्षित कोइ जनता छै ओ पूर्ण रूपसँ बड़ा जे छै से ज्ञानके जे छै से अथी नहि छै आओर सरकारके ई गलती छै जे ओ बहुत तरहके एहन जे समस्या जेनाकि समय समय पर वैकेंसी सभ नहि दै छै आओर बहुत तरहके एहन बात छै आओर एकटा बढ़ैत जनसंख्या जे छै सेहो एकटा बेरोजगारीक बहुत बड़का कारण छै हँ हँ आ अहाँ जे छै से अहाँ बेरोजगार लेल की करऽ चाहे छी की

ठीक छै हम देब एकरा एगो जे छै से